हाँ हमारे गाँव में अगर किसी को सांप काट ले तो हम सर्वप्रथम उस व्यक्ति को जाकर देखेंगे कि उस व्यक्ति को सर्प ने कहाँ पर काटा है और सबसे पहले हम उस पर जहाँ उसको सांप ने काटा है उससे ऊपर उसे रस्सी या किसी कपड़े से कसकर बांध देंगे जिससे कि मनुष्य के पूरे शरीर में सांप का ज़हर नहीं फैले और सांप के ज़हर को फैलने से बचाने के लिए हम सांप ने जहाँ पर काटा है उससे ऊपर उसे कसकर बांध देंगे और जिस जगह पर सांप ने काटा है उस जगह पर ब्लेड से चीरा लगाएंगे जिससे उसका थोड़ा बहुत खून निकलेगा और उसके साथ सांप का ज़हर भी निकलेगा और उसके तुरंत बाद ही हम जिस भी व्यक्ति को सांप ने काटा है तुरंत अस्पताल ले जाएंगे और अस्पताल में उसे भर्ती कराएंगे और उसे अस्पताल में डॉक्टरों से अच्छी दवाइयाँ दिलाएंगे जिससे कि वह व्यक्ति जल्दी ही सही हो जाए और उसके ज़हर को कम करने के लिए इंजेक्शन भी लगवाएंगे जिससे कि उस व्यक्ति का संतुलन ठीक बना रहे